में कड़ाई लैती ही बड़ी शैल चली इक लोहे दी लैती बड़े दिन चली ओह्दे बिच सब्जियां गड़कनियां कपड़े धोंदे हे पैह्ले जमानै कपड़े धोंदे ते सोआ बंजे दी गडकंदे होंदे हे ओह्दे कन्नै बड़ी शैल चली फ्ही ओह् कड़ाई ही बड़ी दस बीह् साल चली फ्ही इक कड़ाई होर लैती ओह् बिंद भरथी कड़ाई लैती ओह् वी बड़े दिन चली शैल शैल बी लैतियां बड़े दिन चलियां बड़ियां प्यारियां गेदियां चलियां